مہاراشٹر میں تو ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جو کیا کیا کہتے ہیں سیاح خریدنا پسند کرتے ہیں جیسے پونے کی پونے کی پیٹرن پونے یا مہاراشٹر کی پیٹرنی ساڑیاں ہو گئیں پھر اس کے علاوہ یہ پیٹرنی ساڑیاں یا بنارسی ساڑیاں بولیں گے تو یہ الگ الگ قسم کی ہوتی ہیں تو وہ خرید سکتے ہیں پھر اس کے علاوہ جو ہے تو مہاراشٹر میں بننے والے جو الگ الگ قسم کے کپڑے ہوتے ہیں یا آرٹیفیشل جویلریز ہوتی ہیں یا بول سکتے ہیں کولہاپوری چپل خرید خریدنا لوگ پسند کرتے ہیں اورنگ آباد میں بھی جو ہے تو ایک ہاتھی دانت یا سنگ مرمر کے پتھروں کو تراش کے اسے ایک الگ قسم کی جویلری وائٹ کلر کی جویلری بنتی ہے تو وہ خریدنا پسند کرتے ہیں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں پھر اگر بندہ ممبئی جائے تو بالی ووڈ کے بہت سارے پرانے یا نئے ایکٹرز اور ایکٹریسز کے پوسٹرز وغیرہ خریدنا پسند کرتا ہے تو ایسی سووینیئر کی خریدی جانے والی بہت ساری جگہیں ہیں اور بہت ساری چیزیں ہیں جنہیں سیاح خریدنا پسند کریں گے